गेलेनाया मानसिनि जिउआव मोनसे गोनां हाबा एबा खामानि मानो होनोबा गेलेनायजों मानसिनि देहाया गोख्रों थायो मानसिनि सान्नो हानाय गोहोआ बारायो आरो मानसिया लोरबां जानानै थाया बेजों लोगोसे गेलेनायजों नोंनि ओरैनो थानाय समखौबो मोजाङै बारहोनो हायो बे समाव नोंहा गेलेनायजों नोंनि ओरैनो थानाय सम आरो नोंनि देहानि जेनाखि सान्नो हानाय गोहो बा देहानि मा होनोमोनलाय अंगफोरा नोंना राफोद मोजाङै थायो आरो बेमार आजार जानायनिफ्राय एसे बारग'यो मानो होनबा गेलेनाया मोनसे एक्सारसाइज आरो गेलेनायजों नोंहा गोबां बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो भारतआव गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दं गोबां हारिहानो गावबागाव दोरोङारि गेलेनायफोर थायो आरो बेफोरो दासिमबो मोजाङै नायसन जायाखै आरो गोबां हारिनि मानसिफोरानो खना खनला जायगायाव थानानै गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरखौ सुबिदा मोनैनि थाखाय मोजाङै गेलेनो हायाखै आरो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरखौ जोंहा हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि जौसांआव लाबोनानै दिन्थिफैनायनि गोनांथि दं बुहुमनि गेजेराव मिथिहोनांगौनि गोनांथि दं बेफोरनि थाखाय जोंहा सरकारा आरो गेलेनाय बिफाननि बा जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो ओंखारबोनानै गेलेनायखौ दिन्थिनांगोन गोदोनि भारतनि भारतारि दोरोङारि गेलेनाय माखासे हारिफोरनि गेलेनाय जायफोरा दासिमबो गोदोसोनानै दं एबा गोमालांनो हमबाय बेफोरखौ जोङो सोराङाव लाबोनांगोन बेफोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन जाहाथे जोंनि भारतारि गेलेनायनि जेनाखि आदब खान्थि बेफोरो थांनानै थायो आरो मुलुगनि गेजेराव सिनायथि जानो हायो आरो बेफोरनि गेलेनायनि गेजेरजों गेलेनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा गाबागावनि जिउखौ दालांनो हायो बा हेफाजाब होलांनो हायो बेखौ जोङो नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन गेलेनायनि सायाव खामानि मावनांगोन